शहर का इस्कूल अच्छा है क्योंकि वहाँ पढ़ाई पर ध्यान दी जाती है बच्चे पर ध्यान दी जाती है बस से बच्चे को ले कर अच्छी सुरक्षा से घर से ले कर अपने इस्कूल तक उनको पहुँचा कर अच्छे से पढ़ाई उसको ड्रेस चेक किया जाता है ड्रेस चेक कर के इस्कूल का सब टास्क टैम दिया जाता है उसको फिर जाने वक़्त गया तब पूरा चेक किया उसके बाद वापस जो इस्कूल से जाने लगा तब सब टेस्ट ट्रास्क दे कर तब उसकी बिदाई किया जा सकता है जाता है और अच्छा से वो लोग करते हैं बहुत ध्यान से बाहर की पढ़ाई ही बहुत अच्छी है लेकिन गाँव घर को तो जानते ही है कि गाँव घर में तो पढ़ाई नहीं अच्छी होती है फीस बहुत जल्दी मँग लिया जाता है फीज़ महीना लगे फोन गार्जियन को आ जाता है लेकिन बच्चे को पढ़ाई का कोई ध्यान नहीं यहाँ तो सरकारी में तो दुनिया मास्टर बहुत ज़्यादा मास्टर रह रहे हैं लेकिन कोई नहीं बच्चा पढ़े या ना पढ़े बच्चा खेल कूद कर रहा है कोई मतलब नहीं है अपने काम से मतलब रखते हैं और लोग तो ऑफिस में बैठे रहते हैं बच्चे लोग अब यहाँ अपन खेल रहे हैं कोई टेंशन नहीं पढ़े तो ना पढ़े तो कोई मतलब नहीं प्राइवेट में भी पैसा लिया जाता है लेकिन कोई पढ़ाई इसी तरह लोग ना इसी लिए लोग अक्सर पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं घर पर पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं इसी लिए यही मजबूरी है कि लोग बाहर पर पढ़ने जाते हैं और गाँव में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि पैसा ले कर भी यहाँ पर गाँव की पढ़ाई नहीं बच्चे कर पाता है और बाहर में पैसा लिया जाता है लेकिन बच्चे पर बहुत अच्छा से गाडेंस किया जाता है बच्चे को पढ़ाई लिखाई बहुत सारा ध्यान दे कर करते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं इसी लिए लोग पढ़ाई पढ़ने बाहर जाते हैं